जी नमस्ते बोलिए आपको कौन सी किताब लेनी है कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए आपको सारी चाहिए थर्ड क्लास और ठीक है आपको बुक मिल जाएंगी आप हमारी सॉप पर आइए और हम आपकी बुक्स निकाल के रखेंगे और आप बुक ले जाइएगा थर्ड क्लास की आपकी आएगी पाँच सौ रुपये की और जो आपकी फिफ्थ क्लास की किताब है वो हैं आठ सौ रुपये की यदि आप दोनों किताबें एक साथ लेते हैं तो आपको टेन टेन परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा हाँ यदि आप दोनों किताबें एक साथ ख़रीदेंगे तो आपको दस दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप अलग अलग लेते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा

आप हमारे पुराने ग्राहक हैं इस लिए हम आपको यदि आप एक ख़रीदेंगे तो भी हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देने की हाँ आप पूरा सब्जेक्ट यदि आप एक सब्जेक्ट का ख़रीदते हैं तो आपको जैसे कि आप दोनों क्लासों का ख़रीदेंगे तो हम आपको दस परसेंट का डिस्काउट देंगे और जैसे कि आप हमारे पुराने ग्राहक हैं तो हम आपको एक क्लास के उस पर हम आपको पाँच परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं जी धन्यवाद